देखो भाइ हमरा हमरा अरके जे छै ने संस्कृति बहुत ही नीक छै जे कि हमे हिन्दू धर्मसँ बिलोंग करय छियै हिन्दू धर्मके एक अच्छा खासा छै कि एकरामे कोइ भी आबिके मिलऽ सकय छै बहुत ही अच्छा धर्म छै हिन्दू हिन्दू धर्ममे अगर देखलहुँ जाइ तऽ शादी ब्याह यहाँ बहुत ही अच्छासँ होइ छै पूरा रीति रिवाजके साथ होइ छै हिन्दू धर्ममे शादी उदी जैसे मुसलमानमे सिर्फ निकाह होइ छै बस ओकराके बाद आओर किछु ने अगर हिन्दू धर्ममे मानलो जाइ छै तऽ चारिसँ पाँच घण्टा एक शादीके सम्पन्न करयके लिये लागि जाइ छै चारिसँ पाँच घण्टा यानि कि हिन्दू धर्ममे अगर देखलो जाइ तऽ पूरा भारतमे बहुत ही अच्छा मान्यता प्राप्त छै एमहरो अगर देखलहुँ जाइ राजनीतिक लेवलपर भी जादातर हमरो हिन्दू धर्मके जादा ही पकड़ छै अभी अगर देखलो जाइ फिलहाल आओर हिन्दू धर्मके बहुत अच्छा संस्कृति छै जकरा कहय छै कि एकरो बहुत ही उपाय भी बहुत अच्छा छै आओर सुझाव एकरो मतलब छै कि हिन्दू धर्म आदमीके जादा अपनाना चाही हिन्दू धरममे बहुत ही अच्छा खुली जियैके मौका मिलय छै आओर एकरा लिये बहुत ही कोइ रिटेक्शन मतलब कि कोइ रोकथाम नहि छै कि हँ ये काम नहि कर सकतइ करऽ सकय छै उ काम नहि करऽ सकय छै हिन्दू धर्ममे कोइ मने छेबे नहि करलइ कि कोइ रूकतइ जकरा जे मन छै उ करऽ सकय छी जे अहाँके संस्कृतिके किछु वर्णन करले नहि जेतय कि हिन्दू धर्म इतना अच्छा चीज छै कि कोइ संस्कृतिके वर्णन करऽ नहि सकय छै